जोंनि ओनसोलाव ओरैनो जागायनो हाथावना गोदान फालांगिफोरा जोङो मा होनगोन मैगं बायथुमनानै जोङो गोबां जायगायाव फानहैनो हायो जेरै हारमति लांनो हागोन गगामुख लांनो हागोन जनाय लांनो हागोन बेफोरबायदि मैगङा आरो लोगोसे मा होनगोन माइ दा माइनि सिजोनाव जों माइखौ खालामनो हायो आरो दायो सोलिबाय थानाय जोंहा गय जा गयआव जोङो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो जोङो जेनेबा कुविन्टेल हिसाब बायनानै जोङो

फानहैनो हायो आरो लोगोसे जोंहा बागानाव लानानै जोङो बागान हिसाबै आस्का बायनानै जोङो हाननानै जोङो बाजाराव लांनो हायो आरो आरो मा होनगोन जों ओरैनो साननो थाङोबा जोङो आबादनिख्रुइ जोङो बेपार मावनायाव बांसिन जौगाखांनो हायो जेनेबा जोङो जा आबादा बोसोराव खनसे खननै बा खनथाम बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो नाथाय बेपार जा बेपार फालांगियाव जोङो न'नस्टप जोङो मुलाम्फाबो जानो हागोन मानो होनबा जोङो गोबां फालांगि मावनो हायो जेरै जोङो दाबावैसो बुंनाय जोंहा माइ दङ गय दङ ओरैजाय फिथाइ सामथाय हिसाबै जोंहा काजि गोबां बागान दङ काजि नारें कार्जि ओरैजाय मा होनगोन नारेंखल गय गोबां आबाद दङ बेफोरखौ जोङो खालामनो हायो आरो मानो होनोब्ला जेनेबा जोङो बेपार खालामनानै जौगाबासो जोंनि माबाया मा होनगोन रांखान्थिया जौगागोन आरो रांखान्थि जौगाबासो न'खरा गोग्गोम जागोन न'खरा गोग्गोम जाबासो जोंनि गथ' गथाया फोरोंनायाव जोङो हेफाजाब मोनगोन मानो होनोब्ला गथ' गथायखौ फोरोंनो हाब्लासो जोंनि इयुननि माखासे लामाफोरा सोरां जागोन एबा मोजां फारसे सहैनो हागोन होनब्ला दानि जुगाव रांखान्थि नङाब्ला गासैबो खामानिखौनो मावनो हाया बेनिखायनो जोङो रांखान्थियाव फालांगिनि हेफाजाबजों जोङो गोख्रों जानानै जोङो न'खरखौ सामलायलांनो हेफाजाब लानांगौ आरो जोङो हास्थायनांगौ नाजानांगौ आरो नाजायोब्ला जोङो रावबो मा होनगोन जाफुङै रावबो गैया थानो हाया आं बेखिनिखौ बुंबाय